جی مجھے نالندہ جانے کے لیے ایک کیب چاہیے تھا وہ گھومنے کے سلسلے میں وہاں کی جو وہاں پہ جو بریج وغیرہ ہے وہ سب گھومنا ہے تو وہاں تک کے لیے ایک کیب چاہیے تھا کیب کی ضرورت ہے تو کیا آپ کے یہاں کیب مل سکتا ہے اس کا کیا ہے کیا کیسے پرائز وغیرہ ہم پانچ بندے ہیں اچھا پچیس سو روپئے اور اور اس کے علاوہ کچھ خرچ الگ خرچ بھی ہے کیا اچھا اچھا ہم جہاں جہاں چاہیں گھومنے کے لیے یا اس کے الگ اگل بغل کے ضلع وغیرہ یا پھر میرے دوست لوگ جا رہے ہیں اصل میں اور دوست لوگ کی خواہش اگر ہوئی کہیں گھومنے کی یا رکنے کی رات میں رکنے کی اسی دن تھکے ہو سکتا ہے کہ تھکے ہوئے ہوں اور آنا نہیں چاہتے اگر اس طرح کا کوئی بات ہو تو ویسا کوئی دقت بھی ہے کیا اچھا اچھا تو جی تو میں یہ جانکاری چاہتا تھا کہ پانچ ہزار جو فیس ہے اس کے علاوہ بھی کچھ فیس ہے کیا

اچھا اچھا اچھا میں سوچ رہا تھا کہ ابھی چھٹی کے دنوں چل رہی تھی جس کی وجہ سے ہم سوچ رہے تھے کہ گھوم کر کے آ کے جائے اگل بغل کے گاؤں اگل بغل ڈسٹنیشن ٹھیک ٹھیک تھینک یو تھینک یو